अभी मैंने फ्रिज मंगाया था वह मुझे बहुत ही ख़राब लगा उसके अंदर पानी जल्दी नहीं जम रहा था चार घंटे के बाद भी वह पानी यथावत स्थिति में ही था सिर्फ थोड़ा सा ठंडा हुआ था न ही उसमें कोई खाना अच्छी तरह से ठंडा हो रहा है उस फ्रिज में काफ़ी कमियाँ हैं एक तो उसमें गैस कहीं से लीक हो रही है और उसका फ्रिज का जो दरवाजा है वह भी प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो रहा है और उसमें ऑटो कट की भी आवाज़ आती है वह वाइब्रेशन बहुत कर रहा है और हल्का सा उसकी बॉडी में करंट भी है उसका बैलेंस भी सही नहीं है वह भी अपने जगह पर हिल रहा है कृपया करके मुझे नया फ्रिज ही लेना पड़ेगा